हेलो क्या मैं ओला ऑफिस में बात कर रही हूँ जी मुझे दरअसल आपसे पूछताछ करनी थी कि आज मैंने आपके यहाँ से एक कैब बुक करी थी जबलपुर स्टेशन तक के लिए लेकिन मेरी रेलगाड़ी रद्द होने के कारण मैंने आपकी कैब को रद्द कर दिया था इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरी अग्रिम भुगतान को वापस लौटा दिया जाए जी जी जी हाँ आपको मैंने हजार रूपए का अग्रिम भुगतान किया था और अच्छा होगा कि अगर आप फोन पे या पेटीएम के माध्यम से मेरे पैसे लौटाने की कृपा करें जी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद